جام ہاں یہاں البتہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی لائبریری ہے جہاں میں وزٹ کرتا ہوں اور ایک بہت ہی معروف و مشہور لائبریری ہے جہاں میں وزٹ کرنا چاہوں گا ابھی تک تو میں نے وزٹ نہیں کیا لیکن بہت ہی تاریخی ہسٹوریکل کہہ سکتے ہیں کہ لائبریری ہے وہ جو رضا لائبریری کے نام سے جو رامپور اتّر پردیش کے اندر ضلع رامپور میں وہ لائبریری واقع ہے وہ بہت ہی تاریخی بہت ہی پرانی بہت ہی شاندار بہت ہی معیاری لائبریری ہے جہاں مجھے ابھی تک تو میں کسی وجہ سے یا کسی مجبوریوں کی وجہ سے میں وزٹ نہیں کر سکا لیکن ان فیوچر مستقبل میں میرا ارادہ ہے کہ میں وہاں کی لائبریری میں ضرور وزٹ کروں اسی طرح خدابخش لائبریری جو پٹنہ کے اندر ہے وہ بھی کافی تاریخی لائبریری ہے کافی پرانی لائبریری ہے جس میں بہت ہی نایاب اور نادر چیزیں ہیں جس طرح کہ رضا لائبریری میں بہت پرانے لوگوں کے جو ہے لیٹرس ہیں جیسے ہمارا فریڈم فائٹر لوگ ہیں ان کی چیزیں ان کی لکھی ہوئی ان کی ہاتھوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں تو میں یہ دونوں لائبریری جو میں وزٹ کرنا چاہوں گا اسی طرح میری خود کی بھی چھوٹی سی لائبریری ہے جس میں کچھ کتابیں ہیں جیسے ہسٹوری سے لے کے تاریخی کتابیں اسی طرح مذہبی کتابیں ہیں بہت سے کچھ ایسی کتابیں ہیں جسے میں پسند پڑھتا بھی ہوں اور پسند بھی کرتا ہوں جو میرا فیوریٹ اور میرا پسندیدہ وہ ہے تو اسے میں دیکھا کرتا ہوں اور میرے خوابوں کی بھی لائبریری ہے کہ میں یہ بناؤں ایک اچھی سی لائبریری پورا ایک کمرہ مکمل کمرہ کمرہ جس میں وہ لائبریری ہی ہو جس میں صرف میں پڑھنے کی چیزیں پڑھنے سے متعلق چیزیں رکھوں